ہاں ہلو وعلیکم السلام خیریت اچھا کیا جاننا تھا آپ کو پالٹکس لیڈرس کے بارے میں کیا کرنا ہے یہاں تو الگ الگ طرح کے پالٹیشینس ہیں الگ الگ طرح کے راجنیتی لوگ رہتے ہیں دیکھیے دراصل کیا ہے کہ ابھی میں جس ضلع میں رہتا ہوں نا وہاں کا ڈیولپ فی الحال ٹھیک ہے لیکن کچھ کمیاں بھی اس میں ہے کیونکہ سرکاریں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے پوالٹیشنس بھی جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے ایک اس سے پہلے ہمارے لولی آنند بھی تھے انہوں نے کافی اچھا کام کیا ان کی سرانہ بھی ہوئی اس سے عوام نے اس سے چن کر اس کو پھر سے حکومت میں بھی لائی لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دھیان ابھی نہیں ہے کیونکہ پارٹی بدل گئی دوسرے پالٹش میں وہ جوائن کر لیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خستہ حال ابھی بنا ہوا ہے ارادہ ہے کہ وہ جو پرانے تھے ان انہیں کو سارے لوگ جو ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ پہلے والا ہی بہتر تھا اور پہلے والے کو ہی لائیں گے اس طرح کا ارادہ وہ کر رہے ہیں جتنے بھی عوام ہیں یہاں کے اسکول کا جہاں تک مسئلہ ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے اور نہ تو کچھ خراب ہے ابھی میڈیم ہی چل رہا ہے اور ہاسپیٹلس کا بھی معاملہات وہی ہے کچھ بہتر ہے کچھ نہیں ہے پورا ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ بہت کم ہوتی ہے جتنے سے پہلے ہر تمام طرح کے جو پوالٹیشن تھ ہیں وہ خوب بھیک لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے بند ہو جاتی ہیں ملاقات کرنا سب کی بند سارے پولیٹیشین ایسے ہی ہوتے ہیں

بہت مشکل سے بہت مشکل سے ہوتی ہے کافی بورنا پڑتا ہے کافی پریشان ہوتے ہیں تب جا کے ہوتا ہے تو آپ کہاں ہیں آپ کی چلیے ٹھیک ہے تو کوشش کرتے رہنا ہے کہ اور کوئی جانکاری اگر آپ کو چاہیے اس لیڈرشپ کے بارے میں تو آپ لے سکتے ہیں ہے نا